हेल्ल' मा जाखो बुंहरदो आदथायाव खारोहाय आदथानिफ्राय सारिथासिम मोनबाय नोंसोरो

आं दादगारिनिफ्राय आदथानो आदथा आं रोंलायलाङाहाय आदथा आदथायाव फैयो

नै ओहो मिनथिया आङो

आंबो बारा थांखायाहाय फैदो बेसेबां लागोन आंबो थांफेरा मिनथिया दुइस'नो दुइस' लायोनो हनै सोरबाफोर बुंलाबायदों

आययौ हाबाब मानोथो बङाइगाव नायनो नागिरदों नोंलाय फैसा गैयाबालाय दानि जुगाव फैसा गैयाबा थांजायाहाय एसे एनै फैसा लानानै बेरायथावआ औ औ दैखरनि एम्बु जाबाय

थाङाबा आखाइयावनो थायाबा औ औ दिनावनो थोआसो दे थांदो दे बबे जायगायाव दे दोनदो दे